पङ्खामे तऽ सबकिछु बड़ा बढ़िआँ छै लेकिन रङ्ग ओकर हमरा बढ़िआँ नहि लागल पता नहि केना ओ हमरा नहि नीक रङ्ग भेटल